एह्दे च में आखनी आं के मिगी लिखना जेह्ड़ा बड़ा पसंद ऐ ते में पेपर उप्पर पैन्न कन्नै लिखनी आं ते में केईं पराने साले पैह्लै में डींगी त्रेह्डियां लाइनां जेह्डियां लखोंदियां हियां मेरे कोला ते हून मेरे लिखने च बड़ा गै सुधार आई गेआ ऐ ते लिखी लिखियै मेरे जेह्डियां लिखने च बड़ा सुधार आई गेदा ऐ आई गेदा ऐ ते कन्नै गै जेह्ड़ी ते अजकल जेह्ड़े लैपटाप जेह्ड़े मोबाइ्ल चले दे एह्दे उप्पर जेह्ड़ी चैटिंग करने आं एह्दे कोला मिगी जादा अच्छा जेह्ड़ा लिखने च पैन्न कन्नै पेपर उप्पर लिखना जादा अच्छा लगदा ऐ अजकल